जोंनि हारिमुवा बर' हारिमु बे बर' हारिमुआव जों दिनै बाथौखौ फुजियो बाथौआ जोंनि फोथायजाथाव जों उन्दै उन्दैनिफ्रायनो बाथौखौ फुजिनायखौ नुबोदों आरो बै बाथौ फुजिनाय जों दिनैसिम सोलिबोगासिनो दङ दिनै बाथौ दोहोरोम हिसाबै जोङो बाथौ गुदियाव मंगलबार बिसथिबार सुनिबार आलारि बाथि फोजोङो बे आलारि बाथि फोजोंनायाव जोङो गोसोनि दुखु दाहा नख'रनि हास्थायनाय लुगैनायखौ फोरमायथिनानै लायो जों दिनै बाथौ हारिनि हारिमुनि मानसि जानानै जोङो बाथौखौ ओरैबायदि मोजां मोनो माने जोंनि हारिनि सिनायथिखौ दिन्थिफुंनो हानाय बायदि होन्नानै आं सानो जोंनि बाथौ दोहोरोमाव बांद्राय नियम होन्नानैबो दं होन्नानैबो आं साना दिनै जोंनि बाथौ दोहोरोमाव जोङो जोंनि हाबा जानाय हिन्जावबा जोङो खापालाव फोथा थुनानै खर'आव सिन्दुर थुनानै जोङो फोरमायथियो जोंखौ हिन्दु होन्नानै सिनायथिनायखौ जों दिन्थिनो हायो दिनै बाथौ दोहोरोमनि सुबुंफोरा मंगलबार बिसथिबार सुनिबार बेफोराव ना बेदर जानायखौ गारो गावनि गोसोनि साननायफोरखौ जाफुंथों नख'रनि नख'राव गोजोन्नाय फैथों गोसोनि साननाय लुगैनाय हास्थायनाया जाफुंथों बैखौ मिजिंथिनानै दिनै जों मा बाथौ दोहोरोम हिसाबै गावनि दोहोरोमखौ गोजौआव दैदेनलांनो थाखाय मा जों फुजिलांबाय थायो जोंनि बाथौ दोहोरोमखौ जोङो कार्तिक गासा माग बे बैसागो बेफोराव गिदिरैनो फुजिनाय जायो जोंनि बाथौ दोहोरोमनि गेजेरजों जों जोंनि बर' हारिनि आसारखान्थिखौ दिन्थिफुंनो हायो जोंनि बाथौ दोहोरोमनि गेजेरजों जोंनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय आसारखान्थिखौबो दिन्थिफानो हायो बाथौ दोहोरोम खौ जायफोरा सिबियो बिथांमोना गासिबो गाव गावनि सान्नाय हनायखौ दिन्थिफुंनो हायो बाथौ दोहोरोमनि गेजेरजों जोङो गुबुन दोहोरोमखौ लोब्बा लाया लासेनो बाथौ दोहोरोमाव जोङो जोंनि फुजिनाय जोंनि मोन्दांथि जेरै जोङो सिजौ दंफांखौ गोदोनिफ्रायनो फुजिबोनानै जोंनि सिलानि गेजेराव जिदाइन ज'रा खुन्थियाजों बेंखन्नानै खामि ज'रा खामिबाजों हेबनानै सिलानि बाख्रि दरखं मोखाङाव गायसननानै लानाय जायो बे बाथौ दोहोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि नख'राव फुजिनाय जायो